तुमकां खबर आसतलेंच आयज काल शिक्षणाक खूब महत्व आसा तुमी जर शिकलीं जाल्यार तुमी तुमच्या पांयांचेर उबी रावपाक शकता तुमकां दुसऱ्या मुखार हात पसरचे पडना आपल्या फॅमिलीक घराक पळयतलें जाल्यार शिक्षण खूब म्हत्वाचें आसा पयलींच्या काळान अशें जातालें की फक्त घरांतले दादले शिकताले बायलांक घरानूच चूल की मूल हेंच पळोवचें पडटालें पूण आतां तशें ना बायलां बायलांय मुखार सरता शिकपाक सगळे कडेन बायलांय वयर सरता तांकां घोवा कडेन पयशे मागचे पडना स्वताच्या पांयार ती उबी रावून शिकून वयर सरता तांकां मूल चूल हेंच पळोवचें पडना तीं सगळें करपाक शकता घरानूय पळोवपाक शकता भायरूय पळोवपा शकता समज तुमी शिकून शिकलें जाल्यार चार लोकां मदीं तुमची लज जायना पूण तेच जाग्यार तुमी शिकुना जाल्यार खंयी मुखार गेले कोणीय तुमकां कसलोय इंग्लिशीन वा खंयचे दुसऱ्या भाशेन क्वेशन विचारलो तुमकां उत्तर दिवपाक कळपाक जाय समज शिकुना जाल्यार तुमी चार लोकां मदीं तुमकां एक लज जाता ती जावपाक जायना जाल्यार आयज काल शिक्षण हें खूब गरजेचें आसा